सीअ जे मौसम में पौधनि खे पाणीअ जी घटि ज़रूरत पवंदी आहे पहिरीं पाणी ॾियणु खपिजे ऐं इन करे गमिले जी मिट्टी ॿ इंच मथे ताईं सुखी रहंदी आहे उस जी ज़रूरत जो ख़्याल रखणु खपे फल ऐं वण खे तेज़ु उस जी ज़रूरत रहंदी आहे ऐं सीअ जे मौसम में पाणीअ जी वण खे ज़रूरत रहंदी आहे